हैलो हाँ जी स्वागत है आपका जी बताएँ हाँ जी हम गोल्ड बोल रहे हैं आप का शुभ नेम सर जी हाँ सर बताएँ किस प्रकार सेवा कर सकते हैं हम आपकी जी सर जी जी किस प्रकार का लोन लेना चाहेंगे आप ओके सर जी जी हाँ जी बताएँ किस जिस सर मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ सर यह आपको गोल्ड लोन चाहिए है तो उसके बीहाफ़ में सर आप किस चीज़ का हमें कुछ लगेगा सर कि जैसे कि आप की प्रॉपर्टी क्या है यह सारी डिटेल्स आपकी हमें चाहिए रहेगी उसके बाद सर हम अगर आपकी डिटेल्स वैरीफ़ाई हो जाएँगी तो उसके बाद आपका लोन तुरंत ही अप्रूव कर दिया जाएगा सर यह सारा प्रोसेस एक मंथ के अन्दर का रहेगा और जल्दी से जल्दी आपकी लोन को पास करने की कोशिश हम करेंगे सर आपकी लोन की लिमिट्स क्या हैं सर लग मतलब आप कितने तक का लोन लेना चाहेंगे जी जी जी सर तो सर अभी आप मुझे अपनी डिटेल्स बता दीजिए कि आप के पास किस चीज़ के बेहा किस बेहाफ़ में आप लोन लेना चाहेंगे उसकी डिटेल्स आप हमें दे दीजिए उसके बाद जैसा भी

ओके सर सर आप मुझे बता दीजिए कितना किस चीज़ का आप रखना चाहते हैं लाइक आपकी ज्वेलरीज़ में क्या क्या इन्क्लूडेड हैं उसकी डिटेल्स चाहिए था सर मुझे ओके श्योर सर ओके सर तो आप एक बार हमारे ऑफ़िस आकर एक विज़िट कल लीजिए और सर हो सके तो आप अपने प्रॉपर्टीज़ को भी साथ में लेते आइएगा तो हम उसकी एक बार जाँच करना चाहेंगे उसके अलावा सर आपकी कुछ और भी डिटेल्स चाहिए रहेंगी वह हमें तो आप अपनी मतलब अपनी अपने बारे में जितनी भी आपकी पर्सनल आई डी प्रूफ्स हैं उसको भी साथ में लेकर आइएगा सर आपको टोटल आपने सर आप सर आपका पैन कार्ड अधार कार्ड एन अदर थिंग्स मैं आपको वह आपकी ईमेल में सेंड कर दूँगा और इसके अलावा सर आप अभी बताइए कि आपको टोटल मेन अमाउंट कितने का चाहिए तो उसके बीहाफ़ सोलह लाख सर तो कितने महीने की ई एम आई बनवाना चाहेंगे आप दो से तीन लाख तो सर तीन साल अच्छा जी सर सर आप करते क्या हैं जी सर आप कौन से ऑफ़िस में वर्क करते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है किस तरह से है

ओके ओके ठीक है सर आपका लोन पास हो जाएगा हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी पास करने का एंड आप एक बार हमारे यहाँ आकर विज़िट कर लीजिए थैंक यू